हेल्ल' हेल्ल' औ हेल्ल' मेम औ औ औ औ औ औ अ औ औ ओमफ्राय औ औ औ औ माने गोसा दासो जादों ना मा माने बेसेबां टाइम जाखो लोमजानाया फुंआवथ' थिगानोमोन औ औ अ अ अ अ औ औ अ औ औ औ औ औ औ औ औ जागोन दे जों दा थांनानै लायगासिनो ओमफ्राय दा थांनायसिम एसे मोजां नायथ'दो मेमआ अ अ औ औ औ औ जागोन दे औ औ माने फरायनायाथ' दानिया गथ'फोरा फरायनो नागिराना मबाइलावनो बिजि थायो माने इसे माने कनट्र'ल खालामनो हाया आरोना गथ'फोरखौहाय दानिखौ फरायनायालाय जोंबो गाइदखौ मोजांखौनो होयो होनबाबो इसे दुरबल आरो मेममोनानो इसे नायनानै होदो जों जेसेबां नायनांगौ नायो न'आवबो ओमफ्राय इसे जेनेबा स्कुलावबो इसे मोजां नायना होदो औ औ औ अ

औ औ औ औ औ लोमजानायाथ' आगोलाव बिदि जायाखैमोन ओरैनो दाखालै एसे मोनायावहाय बाइकआव गाखोनायाव इसे थान्दा हाबदों खोमा बेनिनो जानो हागौ औ औ थान्दाजों औ जागोन दे जों दा दसे थानानै दायो लायगासिनो औ औ जों थांगासिनो लायनो औ औ दे